बिहारके व्यवसायमे खेती सबसँ आगू हम देखि रहल छी कि आइके टाइममे छै लोक सब खेतीपर बेसी ध्यान दैत छै लेकिन मजदूर बिहारमे सबसँ जादा छै आओर बिहारके मुख्य फसलमे मखान भऽ गेल फेर मछली पालनके व्यवसाय काफी प्रचलित छै आओर जे जनसम्पर्कके छै बात ओहिमे जाहि क्षेत्रमे जेनाकि सुपौल क्षेत्रमे हम देखि रहल छी कि गेहूँके फेर धानके एकरा जे छै मजदूर व्यवसायके रूपमे भी कए रहल छै लेकिन मजदूर सबके ऊपर जे मेन मालिक होइत छै ओ व्यवसायके रूपमे लैत छै आओर ओकर आसपासके क्षेत्रमे जतेक भी लोग जकरासँ जान पहिचान छै ओकरा सबके तऽ ओ सब बजारमे पहुँचाबैके काज आसान भए जाइत छै ओहि लए जनसम्पर्कके हँ जे छोट क्षेत्र रहै छै ओतऽ जे छै से जनसम्पर्क जादा हमरा लागैए लोकके रहै छै आपसमे तऽ ओहिसँ मेन बजार रहै छै ओहिमे पहुँचाबैमे सुविधा होइत छै ओकरा संसाधनकेँ पकड़ जे छै ओहो छै किआक कि पहिनेके समयमे हँ रहैत रहै कि ओतेक आगू नहि रहै बैलगाड़ी रहैत रहै आब जे छै से सबकेँ सरकार लोनपर भी दैत छै जेना ट्रैक्टर लए सकैत छी अहाँ अहाँके जे चीज जेना कि अहाँ ऑटो लए सकैत छियै अहाँ ओहिसँ अहाँके सुविधा होवै तऽ आओर मेन व्यवसायमे हम मछली पालन मखान केँ देखि रहल छियै तकरा बाद खेतीमे धान गेहूँ मक्का गन्ना एकर सबके व्यवसाय काफी जादा भऽ रहल छै आओर संसाधनके साथ कहि देलहुँ कि कतेक सरकार कतेक अहाँकेँ मदति करबाके कोशिश करैत छै सरकार भी चाहैत छै कि जे स्थानीय किसान छै ओकर सबकेँ ओ सब आगू बढ़ए ओहिसँ रोजगार जादासँ जादा भेटै एहिसँ मतलब जेना बिहारमे कृषि प्रधान राज्य कहल गेल हँ तऽ ओहि क्षेत्रमे सरकार चाहैत छै कि जादासँ जादा मदति दए कऽ हम आगू बढ़ाबी आओर व्यवसायके क्षेत्रमे बिहारके आओर पहिनहोँ सँ हम देखि रहल छी कि बहुत केओ जेना बाकी राज्यके लोक सब कहैत छथिन ने कि बिहार बहुत पिछड़ल छै पिछड़ल छै लेकिन सरकार ई कहलकै कि नहि व्यवसायके क्षेत्रमे अगर खेतीमे ही आगू बढ़ि सकैए छै खेतीमे ही जेना कि शिक्षाके क्षेत्रमे तऽ बढ़िए रहल छै आओर किसान सबके भी मदति कए कऽ बिहारके व्यवसायमे भी आगू कए रहल छै आओर जेना सुपौलकेँ हम देखि रहल छियैक तऽ सुपौलके भी जतेक भी किसान सब छथिन मजदूर सब छै ओहो सब जे छै काफी आगू बढ़ि रहल छथिन आब धीरे धीरे एहि क्षेत्रमे